हमने अपना गैस सिलेंडर की डिलेवरी के लिए बुकिंग किया था जो समय पर दिलेवरी हमें नहीं मिला जो हमको उसमें पड़ी बहुत तरह की बाधा व्यक्त हुई और इसके लिए हम गैस बुकिंग वाले को फ़ोन भी किए जोकी उसने आना कानी अनसुना कर दिया इससे हमको ज़्यादा परेशानी हुई घर का गैस बंद है हमें इसके लिए बहुत आती हैं मेरी गैस की बुकिंग जल्द से जल्द मिलना चाहिए और ऐसी देरी फ़िर कभी भविष्य में न हो इसके लिए उस गैस बुकिंग में सुधार किया जाए फ़िर हम गैस बुकिंग कराने जा रहे हैं हमारा गैस की बुकिंग जल्द से जल्द मेरे घर डिलेवरी पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचेगी तो हम आगे कारवाई करने को हो करने के लिए तैयार रहेंगे जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा ऐसा ऐसा काम कीजिए कि मेरे द्वारा आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो ऐसा काम किजिए और मेरा गैस बुकिंग जल्द से जल्द डिलेवरी मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए हमने आपके यहाँ करीब करीब लगभग आठ रोज़ पहले बुक किया था मेरे मुबाइल पर मेसेज एक रोज़ के बाद ही आ गया और सात आठ रोज़ होने चला है अभी तक मेरे यहाँ गैस नहीं पहुँचा है जोकि मेरे बच्चे चाय तक के लिए तरस गए हैं इतनी परेशानी हुई है इसलिए इस परेशानी को देखते हुए मेरी परेशानी को हल करें और भविष्य के लिए गैस बुकिंग की जो आपकी ढेला रवइया है इसमें आप सुधार करें मेरे जो हमको दिक्कत हुई तो हुई फ़िर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी परेशानी न हो ऐसा आप बुकिंग में सुधार करें और अपने जो घर तक पहुंचाता है उसको आप अपना सुधार करने के लिए बोलें वह गैस को अन्यथा उचित दाम पर मार्केट में बेचकर और लोगों को गैस नहीं देता है और वह ऊँछे दाम पर मार्केट में बेच लेता है इसलिए उपभोक्ता को परेशानी को देखते हुए डिलेवरी बॉय को चुस्त और दुरुस्त करें फ़िर कभी ऐसी परेशानी खड़ी नहीं हो हम आपसे यही अनुरोध करें हैं कि में हमें जो दिक्कत हुई सो हुआ फ़िर किसी व्यक्ति को ऐसा परेशानी का सामना न करना पड़े और गेस की जो है डिलेवरी में सुधार किया जाए इससे ज़्यादा आपको हम क्या बताएंगे मेरे साथ बहुत पहले परेशानी हुई है